हँ हम तऽ जे छै कि घुमलो छियै बाइकसँ बाइकसँ बोधगया गेलो छियै लेकिन सोलो ही गेलो छियै अकेले ही गेलो छियै हमरा जे छै कि जाइमे लागि गेलो रहय पाँच घण्टा रहलियइ दू दिन वहाँ जे घुमलियै फिरलियै रहलियै ओकरबाद जे छै कि फिर सिल्लीगुड़ी गेलो छियै बाइकसँ ही गेलो छियै सिल्लीगुड़ी वहाँ भी घुमलो फिरलो छियै इस्कॉन टेम्पल घुमयवला छै वहाँके लिये आओर आओर वहाँ किछु किछु ई शॉपिंग मॉल छै सिटी मॉल छै तऽ वहाँ घुमलो फिरलो छियै छै हमरो शौक छै कि बाइकसँ एक बार हमरो बगलमे पड़य छै दार्जिलिंग दार्जिलिंग जइए जइए बाइकसँ ही जइए हमरो ग्रुपके लड़िका सब तऽ बाइकसँ ही जाइ छै हमरो एक मामा छै उहो जाइ छै तऽ हँ रहलइ सिफारिशके बात तऽ कोनो सिफारिश नहि छै हमरा सओख छै कि हमरा जे छै कि घूमना छै बाइकसँ अभी जे छै कि हम चाहय छियै हमरो बाइक